हम अखन कोनो वाद्य यन्त्र तऽ नहि बजबै छी लेकिन जेते गीत सङ्गीत होइ छै ओतय हमरा तबला हारमोनियम सभ सुनैमे बड्ड नीक लगैयै आओर हमरा ई जुनून रहैयै कि हमरो अगर मौका भेटतै रहै तऽ हम जाकऽ सिखतौंह आओर गीत सङ्गीतसँ हमरा बड्ड लगाव छलेह बचपनेसँ लेकिन वाद्य यन्त्र होइ छै जेना हारमोनियमके गीत जे तान जे होइ छै जे सुर जे लगबै छै से सुनैमे हमरा बड्ड नीक लगैयै आ हमरा ई शुरुएसँ इच्छा छलेह कि हम बजैबतोंह लेकिन हमरा बड्ड तबला भी एक्के समयमे सिखयके लेल हमरा बड्ड रुचि भेल शुरुसँ हि एहि लकऽ हम ई सिखैके चाहब